جس چیز کے بارے میں میں اپنا منفی فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں وہ ہے چارجر جیسا کہ میں ایک فون لیا تھا اور اس فون کے ساتھ جو چارجر آیا تھا وہ غائب ہو گیا تھا تو مجھے نئے چارجر کی ضرورت تھی تو میں نے فلپ کارٹ کے ذریعے ایک چارجر منگا منگوایا جو کہ آٹھ زیرو زیرو روپے کا تھا جب وہ چار جر میرے پاس آیا تو وہ چارجر اس میں جو دکھایا گیا تھا اس کے بائی ڈاٹا وہ تو آن لائن میں اچھا دکھا رہا تھا لیکن جب مجھے ملا اور میں اس سے چارجر کیا تو وہ فون بہت سلو چارج کر رہا تھا اور اس کا جو کیبل تھا کیبل بھی بہت چھوٹا تھا تو اس وجہ سے اس چارجر کے ساتھ میرا تجربہ بہت خراب رہا اور پھر میں نے دوسرا خریدا دوکان سے جا کر تو یہ جو چارجر میں نے لیا تھا آن لائن تو اس کے ساتھ میرا اَچّھا تجربہ نہیں رہا اس لیے میں اپنے دوستوں سے ابھی مشورہ دوں گا کہ وہ آن لائن کوئی چیز نہ منگوائیں جیسے کہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چارجر وغیرہ